मधुबनीमे मुख्य समाज कल्याण एवं विकास कार्यक्रम पहल बहुत तरहक छै शिक्षो छै शिक्षामे कऽ रहल छै धीरे धीरे काज आओर बहुत तरहके टॉपरो देलकै हे अपन मधुबनी आओर स्वास्थ्य देखभालमे एखन कम कहि सकैत छियै लेकिन गरीबी कम करनाइओमे बहुत कम कहि सकैत छियै हँ लेकिन महिला सशक्तिकरणमे जे छै से मधुबनी बढ़िआँ काज कऽ रहल अछि बिहार सरकारके द्वारा जे जीविका समूह चलायल जा रहल अछि महिला महिलासभ द्वारा ओ बहुत नीक काज कऽ रहल छै हमर माँओ जीविका समूहसँ जुड़ल छथि सेल्फ हेल्प ग्रुपसँ जुड़ल छथि ओ महिलासभके रोजगार दऽ रहल छथिन महिला सशक्तिकरण कहि सकैत छियै एकटा अहाँके प्रायोर्टाइज कऽ सकैत छियै जे ई विकास कार्यक्रमपर बढ़िआँ छाप छोड़ि रहल अछि आओर एहि क्षे ओहिमे बढ़िआँ सुविधा प्रदान कऽ रहल छै महिलासभके सिक्की हस्तकला पैंटिंग एहि सभसँ बढ़िआँ रोजगार दऽ रहल छथिन हमर माँओ सभ एहि सभ लेल काज कऽ रहल छथि सरकार सपोर्ट कऽ रहल छै लेकिन पाइसँ किछु खास सपोर्ट नहि कऽ रहल छै आब धीरे धीरे तऽ बढ़ेतै लेकिन तहिनो लोक महिलासभके पहचान एहिसँ बहुत बढ़ि रहल छै ताहि दुआरे ई बहुत नीक चीज भेलै आओर स्वास्थ्य देखभालमे बहुत काम करय पड़तै आओर गरीबी कम करनाइमे एखन देखय पड़तै कनि लेकिन महिला सशक्तिकरणसँ ई सभ बहुत बढ़लै गरीबी कम बहुत भेलै कियाकि महिलासभ जखनसँ काज ताजपर जाए लगलै तऽ पुरुषोपर लोड कम भेलै आ महिलाओ काज कयनाइ बुझलकै ताहिसँ घरसभमे झगड़ो कम भेनाइ चालू केलकै ताहि दुआरे हमरा जनैत ई छै